हम सपरिवार मिल कऽ गेल रही राजस्थान एक बार घूमय तऽ वहाँ पर जैसेकि पहाड़ ईसभ रेगिस्तान ईसभ घूमली सपरिवार मिल करि कऽ जैसेकि हवा महल होयलक आओर जगह भी होयलक मॉल ईसभ बहुत अच्छासँ जैसेकि इंजॉय कयली वहाँके मतलब कि राजाके महल ईसभ भी घूमली मतलब कि बहुत ही अच्छा लगलक वहाँ घूमय घूमयमे सपरिवारके साथे इंजॉय भी बहुत अच्छा कयली कहीँ भी जाउ परिवारके साथे अगर गेली तऽ बहुत अच्छा लगलक अकेलामे ओतेक अच्छा न लगलक जैसेकि वहाँपर जयपुर भी वहीँ पासमे हइ तऽ वहाँभी गेली ओ भी हम घूमली सभ आदमीके साथे ओकरा बगलमे फिर कोटा हइ जहाँ बच्चासभके पढ़ाइ लिखाइके लेल जगह फेमस हइ नाम सुनली हेँ ओ भी जगह अच्छा हइ वहाँ भी थोड़ा सा घूमली हमलोग सभआदमी मिल करके लेकिन बहुत अच्छा लगलक राजस्थान जयपुर ईसभ मतलब कि बहुत ही सुन्दर जगह हइ ओसभ घूमयवला बहुत ही अच्छा